मानसिक स्वास्थ्य रोग संबंधी मनोवैज्ञानिक विकारों में सोच भावना और व्यावहारिक की गड़बड़ी होती है जीवन की इन पहेलियों में छोटी मोटी गड़बड़ियाँ आम हैं लेकिन सब ऐसी गड़बड़ियाँ व्यक्ति को उल्लेखित कष्ट देती हैं और दैनिक जीवन में बाधा डालती हैं

इन्हें मानसिक अस्वस्थ या मानसिक स्वास्थ्य विकार समझा जाता है मानसिक अवस्था के प्रभाव दीर्घकालीन या अस्थाई हो सकते हैं लगभग पचास पर्सेंट व्यक्तियों को जीवन में कभी कभी मानसिक अवस्था का अनुभव होता है इनमें से आधे से अधिक लोगों को मध्य मध्यम से गंभीर लक्षण होते हैं वास्तव में पाँच वर्ष इससे अधिक आयु के लोगों में असहज ता के दस में से चार अग्रणीय कारण मानसिक स्वास्थ्य विकार हैं और अवसाद आवश्यकता पैदा करने वाली सभी बीमारियों का अब्बल कारण हैं अस्वास्थ्यग्रस्त केवल लगभग बीस प्रतिशत लोगों पेशेवर मदद प्राप्त करते हैं हालाँकि मानसिक आवश्यकताओं की समझ उपचार में शानदार प्रगति हुई है पर इनके साथ जुड़े कंकाल अब भी बना हुआ है